हाँ नमस्कार रिजर्ब तो आज दिख रहा हो जाता मान कर चलिए कि दो सौ रुपया तो हो जाएगा दस बीस रुपया कम दीजिएगा हाँ परसों भी खाली रहेंगे हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा तो हम आपके यहाँ घर पर रहेंगे आ जाएँगे आठ बजे आठ बजे के पास लगभग ठीक है जल्दी आ जाएगा लेकिन अगर चार लोग जा रहे हैं रिज़र्व कराकर तो कम से कम दो सौ पूरा कर दीजिएगा और बस जो भी है नहीं तो बताईए कि कैसे भाड़ा सटेगा भाड़ा तो बहुत महँगा है तेल का दाम भी महँगा है हर चीज़ दिक्कत है ना ठीक है अच्छा इसी में हम एक आधा दो भाड़ा एक आधा दो लोग है और हमको बैठा लेंगे और भाड़ा सट जाएगा और चले जाएँगे लेकिन हम छोड़ कर हम चले आएँगे कि हम आपको लेकर आ आना होगा तो ठीक है ठीक है अच्छा बीच में जो समय बचेगा एक घंटा डेढ़ घंटा हम आपके लिए समय गेप छोड़ कर हम दूसरा भी फिर कम से कम भाड़ा सट जाए ने के लिए हाँ एक सौ सत्तर रुपया हो जाएगा लेकिन जो बीच में समय बचेगा एक घंटा पूजा के समय तो हम उसमें भी सोच रहे हैं कि एक आधा भाड़ा अभी मिल जाएगा तो हम ले लेंगे उसके बाद हम देख कर एक घंटे के बाद हम आपके पास आ जाएँगे कोई दिक्कत नहीं यह होगा सब ठीक है तो हाँ ठीक है आ जाएगा थोड़ा सा एक बार कॉल कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा फ़ोन करो